आं एन्थाबखौ मोजां मोनो एन्थाबखौ माबोरै मावो मिन्थिदों माइरंखौ सोमो सोमनानै सुखाङो सुखांनानै उवालआव देयो संग्रायाव एर'नो सान्द्रिजों सालियो आरो देबावो आरो सारायाव सिबिं एवो उवालआव सिबिंखौ देयो सिबिंखौ देनानै ग्रोब अनखौ सारायाव एवो थनो एवनानै मोनबा जायो आरो सौराया बोरैहाय माइरंखौ सोमबाय माइरंखौ सोमनानै सारायाव एवबाय उवालजों देबाय लाद्रा लाद्रा जाबाय बोखा बोखा जाबाय फिथाखौ बोरै देयो उवालआव देयो सोमनानै बेखौबो गारहायाव दै गुदुं फुंदुंनानै सिबिं देनानै लावदुम लावदुम हमो दैनि सिथावखौ बोरै एवो दैनि सिथावआबो बिदिनो माइरंखौ सोमबाय उवालआव देबाय दैजों गलायबाय ग्रोब एवबाय बेनो आरो दमासि बैसागुआव जोंहा एन्थाब फिथा सौराय सबाय गोरान जायो आरो न' देलायहोनाया जोंना न' खना खना गय माबा गारला बेन्दों आरो दावा बिबार हासिब सुवा बायदिसिना गानहोयो बाख्रियाव लिरो न'मा न'आव लिरो गोबोर सान जोंना ओमफ्राय ग्रोब एक थारिखआव मागिया दुइ थारिखआवसो मागियो जों बैसागुखौ जोंहा एक थारिखआव मन्दिराव हाबो रायजो राजा गासैबो आइ आफा बिब' बिनानाव रायजोआनो ओमफ्राय दुइ थारिखआव रायजोहलायैनो दामनाय देनाय दङ जोंहा लोङै जायै मागियो बोरै बोरै माबे माइरङा मोजांसिन देनायाव जोंना माइब्राया आथागोनांबा दै लगायनाङा माइब्राया आथा खमबा दै लगायनांगौ जोंना ओरैनोबाबो गोरानै एवजायो माइब्राया आरो मानसिफोरा अनेकथा खालामनानै जायो माइब्रा माइखौ सिनि माबा नारेंखलबो होलायनानै फिथा खालामनानै जायो माइब्रा सिथावखौ अनखौ